جی جہاں تک سفر کی بات ہے بارش کے موسم میں سفر کرنا آسان تو نہیں ہوتا ہے لیکن مزہ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بائک سے گھومنے نکل جاتے ہیں ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے بدن بھی بھیگتے ہیں اور دوست بھی مزہ لیتے ہیں اور ہم بھی اس کے ساتھ گھومتے ہیں پھرتے ہیں ارڑیا سے کبھی پورنیا چلے جاتے ہیں کبھی ادھر کشن گنج چلے جاتے ہیں کبھی من ہوا تو ادھر بغل میں نیپال ہے جس سے سٹے ہوئے کچھ ہمالیہ ہمالیہ پہاڑ ہیں اور کچھ حصہ بہار سے بھی جڑا ہوا ہے ہم وہ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور بارش کے موسم میں پہاڑوں سے پانی گرتے ہیں اور وہ دیکھنا ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا سامان ہوتا ہے دل کو بہلانے کے لیے اچھا ہوتا ہے جو ہم اس چیز کو خوشی کے ساتھ ہم کرتے ہیں